हेलो हँ हेलो अमरीश बोल रहे हें

बिल्कुल आइए बिहार घुमा देते हैं कहाँ कहाँ घूमना है कुछ तो प्लानिन्ग किए होंगे कि हमको पटना जाना है दरभंगा जाना है आपका जो है सो बहुत सारा एरिया है जहाँ आप घूम सकते हैं कहाँ जाना है कहाँ घूमना है पटना चिड़ियाघर जाना है घूमने पटना में चिड़ियाघर है ठीक है तारा मण्डल है कहाँ घूमने जाना है

चिड़ियाघर ठीक है बिल्कुल घुमाएँगे आइए घुमा देंगे चिड़ियाघर में बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है समझे हाँ बहुत सारे जानवर होते हैं वहाँ पर बाघ हरिन हर चीज़ रहती है हम घूमे हुए हैं हम दिखा देंगे आइए तो ठीक है हाँ अब वहाँ पर क्या क्या क्या चीज़ घूमना है पटना जाएँगे तो कहीं और घूमना है तो बताओ पटना में गोलघर गोलघर भी घूमना है गाँधी मैदान के पास गोलघर है वह एक समय था कि पहले पटना का गोलघर नामी था लोग उसपर जा करके घूमते थे पटना उसपर चढ़ते थे तो पूरा पटना दिखाई देता था समझे और कुछ घूमना है तब कुछ लुक लिए होंगे ना कि हाँ वहाँ जाना है तो जो जो भी चीज़ होगी वहाँ घूमेंगे आइए पटना का चिड़ियाघर दिखाते हैं तारा मण्डल दिखाते हैं आपको आपका पटना का गोलघर दिखाएँगे गाँधी मैदान घुमा देंगे आपका जो है सो वह अथी है कि पटना में आपका हाँ सोनपुर में हाँ सोनपुर घूमिएगा सोनपुर भी घुमा देंगे ठीक है हाँ हाँ वह कातिक में लगता है ठीक है